हैलो हाँ सर डॉक्टर साहब बोल रहे बोलना है हम वैशाली ज़िले में है दूसरे ज़िले से यहाँ मौसम बहुत अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा फिभर हो गया सब सर्दी ज़ुखाम ई सब हो गया है बहुत ज़्यादा हाँ हम दूसरे जुड़ा से ज़िले से आए हुए है घूमने के लिए यहाँ यहाँ पर

हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ कोई दिन में तो कूलर चला लेते हैं हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ वरना हाँ आह नव वहाँ रहते थे ए सी में नाईट में तो यहाँ भी ए सी चालू कर लेते हैं नाईट में हाँ हाँ

हाँ हाँ हाँ हाँ

ह हाँ हाँ

ठीक है हाँ फ्रिज का अपना पानी पी लेते हैं

हाँ ओके हाँ हाँ

हाँ हाँ ठीक है

हाँ हाँ ठीक न कोई दिक्कत नहीं ठीक है ओके